ہاں میں نے ایک ناول پڑھی جو بہت ہی معروف و مشہور ہے پریم چند کے گودان جس کو پڑھنے کے بعد ایک احساس ہوتا ہے کہ مطلب کسانوں پر یا غریب لوگوں پہ کس طرح سے ساہوکار یا تاجر لوگ کس طرح ظلم و زیادتی کرتے ہیں اس ناول کو پڑھنے کے بعد مطلب آدمی کے اندر بےچینی سی ہو جاتی ہے اس ناول کے اندر پریم چند نے اس انداز سے ڈرامائی انداز سے اس ناول کو یہ کیا ہے کہ وہ اس میں الگ طریقے سے ایک کشمکش دکھتی ہے کہ ایک کسان جس کے اندر گائے پالنے کا کتنا بڑا شوق ہوتا ہے چاہت ہوتی ہے کہ کاش کہ اس کے دروازے پہ ایک ایک گائے ہوتی پھر اس گائے سے وہ اپنے کسانی کھیتی باڑی کرتا لیکن وہ شوق اس کے دل میں وہ اس کی تمنا دل میں ہی رہ جاتی ہے اور کسی بھی طرح سے وہ اپنی بہت ہی جد و جہد اور کوششوں کے بعد وہ کسی طرح سے اپنے دروازے پر گائے تو لے آتا ہے لیکن آپسی دشمنی آپسی رنجش یا محلے علاقے میں جو ہے ایک عداوت سی ہوتی ہے ایک دوسرے کے لیے نفرت ہوتی ہے تو اس کو بھی اس میں درشایا گیا ہے کہ اس کے گائے کو زہر دے دیا جاتا ہے اور وہ زہر کی وجہ سے وہ گائے مر جاتی ہے اور اسی شوق میں پریم چند جو ہے کہ اس کے کاش کہ اس کے درازے پہ ایک گائے ہوتی وہ دنیا سے چلا جاتا ہے جب اس کا انتم سنسکار کا وقت آتا ہے تو پنڈت جی کہتے ہیں کہ آپ کو ان کی آتما کو شانتی اور سکون پہنچانے کے لیے آپ کو ایک گائے جو ہے وہ دان کرنا پڑے گا ایک گائے جو ہے اس کے بھینٹ چڑھانی پڑے گی تب آتما کو شانتی تو ان کی جو بیوی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ گائے تو ان کی جو مرنے والے تھے ان کی دلی تمنا تھی خواہش تھی کہ کاش کہ دروازے پہ ایک گائے ہوتی تو اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھوڑا بہت دو چار چند روپئے ہوتے جس کو دے دیتی ہے کہتی ہے یہی ان کا یہ ہے انہیں سے ان کے آتما کو شانتی ملے گی تو وہ واقعہ پڑھنے کے بعد کسانوں کی اور ساہوکاروں کی جو یہ ہے کھینچا تانی ظلم زیادتی کسان کیسے ان کے ظلم کو سہتا ہے کیسے ان پہ جو ہے قرض کا بودھ بوجھ لاد دیا جاتا ہے پھر ان کی زمین ہڑپ لی جاتی ہے پھر اس طرح کر کے کسان کو کو اپنے پنجے میں جکڑ لیا جاتا ہے اس ناول کو پڑھنے کے بعد ایک الگ ہی محسوس ہوتا ہے اور کسانوں کا جو جو ان داتا ہے جس کے ذریعے سے ہم کھاتے پیتے ہیں ہمارا جیون چلتا ہے اس پہ کیسے کیسے مطلب مظالم ہوتے ہیں کیسے کیسے ظلم ڈھھائے جاتے ہیں اس ناول کو پڑھنے کے بعد بہت ہی الگ ہی فیل ہوتا ہے بالکل الگ ہی لگتا ہے میں نے بھی اس ناول کو ایک بار نہیں کئی ایک بار انیکوں بار پڑھا پڑھنے کے بعد اس کو پھر اپنے اس میں بھی رکھا اپنے لائبریری میں بھی اس کو اپنے لیے ہمیشہ کے لیے اس کو یہ رکھا اور جب بھی دل کرتا ہے کہ کچھ ایسے یہ ہو تو اس کو پڑھا کرتا ہوں اب بھی پڑھتا ہوں